म्हाका तिनूंक काळ आवडटात आनी हांव म्हज्या कुटुंबा सांगाताक गिमाच्या तेंपार भोंवणेक वयता आनी तशेंच बिचीर पिकनिकेक वता तशेंच गिमाच्या थंडेच्या काळार हांव गरम म्हजे सांग इश्टा सांगता गरम गरम चाव आनीक सूप पियेता